आङो गुबुन राव रायलायग्रा ओनसोलाव थांफेरबाय जेरै दाख्लैसो जोङो थांनानै फैदों मानालि निफ्राय मानालिया हिमाचल प्रदेस स्टेटयाव गोग्लैयो जोङो बेयाव थाहैदोंमोन सप्ता खनसे हजोंनि मानसिफोरा बांसिनानो हिन्दि रायलायो मानोना बांसिनानो पान्जाबि जायो जाय चन्डिगरनिफ्राय थाहैयो हजोंहाय आरो पान्जाबिनि अनगायै गावसिनि लकेल ट्राइबेल्सफोर दङ बिसोरो बांसिनानो दस्रा जायगानिफ्राय फैनाय टरिस्टफोरजों हिन्दिनि रायलायो बेखायनो जोंना बा आंना जेबो बिदि हेंथा मोनाखै बिदि जेबो जेंनाफोर मोनाखै मानोना आंबो गोदो ओन्दैनिफ्रायनो हिन्दि रावखौ सोलोंदों आङो बड' रावजों लोगोसे हिन्दि राव सोलोंदों आरो इंलिस राव सोलोंदों जोंनि स्कुलावहाय बेखायनो जोङो जेबो हेंथा मोनाखै आरो जोङो थांदोंमोन मेघालयायावहाय मेघालयायावहायबो जोङो माखासे बड' मानसि लोगो मोनदों जों बड'फोरजों बड'खौनो रायलायदों आरो हजोंनि मानसिफोरजों हिन्दिनि रायलायदों आरो इंलिसनि रायलायदों हजों मेघालयानि मानसिफोरा बांसिनानो इंलिस रायलायो बेखायनो जोंबो इंलिस रायलायनांगौ जादों इंलिसजों लोगोसे माखासेफ्रा हिन्दिबो रायलायो हिन्दिखौबो रायलायदों आरो जों जेब्ला मेघालयानिफ्राय गुहाटि सौफैदों गुहाटियावथ' मेरला बड'फोर दङ बड'फोर दखानदार बड'फोर द्राइभार लोगो मोनबा जोङो बड'जोंनो रायलायनाय जादों आरो बिनि अनगायै लकेलफोरजों एसामिसनि रायलायनाय जादों गुहाटियाव जेरै जोबोर मेरला एसामिस बड' आरो बिदिनो आसामनि मानसिफोर थायो बेखायनो जोङो एसामिसनि रायलायनांगौ जादों नाथाय जुदि सोरबा मानसिया खालि बड' एबा बड' रावखौल' रोंगौ बिसोरनि थाखाय नाथाय हेंथा जानानै फैगोन जुदि सासे खालि बड' राव रोंग्रा मानसिया जुदि दा बादियाव हिमाचल प्रदेस बा मेघालया बा दिल्ली बिदियाव थाङोबा जोबोर प्रबलेम जानानै फैयो मानोना जोंना दा जिहेथु बड' ट्रेन्सलेट'रबो गैया आरो जे जागासिनो बड' ट्रेन्सलेटर बानायगासिनो जोंनि बड' मानसिफ्रानो बेयाव खामानि मावगासिनो आरो लोगोसे आई आई टी माड्रासनि मानसिफ्रा बेयाव बेनि सायाव खामानि मावगासिनो जोंनि बड' रावखौहाय गुगल ट्रेन्सलेसन खालामनो थाखाय ट्रेन्सलेसन बा ट्रेन्सलिटिरेसन बेफोरनाव बाहायनो थाखाय जोंनि बड' रावनि डेटा चेट कालेक्ट खालामगासिनो जोङो जाबाय आं दा रेकर्ड खालामबाय थानायाबो मोनसे डेटा चेटयानो जागोन आरो बेनो जाबाय प्रबलेम जानानै फैयो जाय जाय खालि बड' रावखौल' रोंगौ आरो जाय मानसिफोरा बड' रावनि अनगायै हिन्दि इंलिस रोंगौ बिसिनि थाखाय बिदि जेबो हेंथा जानानै फैया हिन्दि इंलिस एसामिस बेखायनो जोङो नाजानांगौ जे बड' राव जोंनि बड' रावखौ सोलोंनायनि अनगायैबो जोङो मालायनि रावखौबो सोलोंनानै लानांगौ बेजों जोङो गावनि गावखौनो गाव मालायनि खाथियाव गाहाय एबा रायलायनो रोङै दिन्थिया लासे खालामनो हायो जोंनिनो हेफाजाब जानानै फैयो आरो जोंनि बड' जोंनि बड' मानसिफोरा बियो जोबोर मोनसे बाखनायथाव खोथा जे जोङो बड' रावजों अनगायैबो जोङो बाङालि रोंगौ एसामिस रोंगौ हिन्दि रोंगौ नाथाय जोङो जोंनि एरियायावनो नायनो थाङोब्ला गुबुन हारिनि मानसि जेरै जाहैबाय एसामिस बा बेंग'लि बा हारसाफोरा जोंनि बड' रावखौ रोङा फिसोरो खालि गावसिनि रावखौल' सोलोंनानै लायो गावसिनि रावखौल' रोङो बिदियाव मा जायो जे जोंथ' रायलायनो हाजोबो नाथाय बिसोरो जोंनिखौ बुजिया स' बियो गावसिनि मानसिफोरनि थाखायनो गाज्रि जोंना जोंनि बड' नि सायाव बाखनायनाय बाखनायथाव जों जोंनि बड'नि सायाव गोग्गानाय थानांगौ जोंनि बड' रावखौ जौगाहोनांगौ ट्रेन्सलेसन ट्रेन्सलिटेरेसन बेफोरावहाय आवगाय लांनांगौ आरो जोंनि जेखि दा आर्टिफिचेल इन्टिलिजेन्टसनि इरा जोङो बेयावहाय जोंनि बड' रावा उनाव थालांनो नाङा जोंनि बड' रावाबो मालायनि रावफोरजों लोगोसे जेरावखि टुयेन्टिथु चिडुल लेंगुवेसेस दं इण्डियायावहाय बिसोरजों लोगोसे आखायजों आखाय हमनानै थांफानो हानांगौ जानांगौ जोंनि बड' रावाबो इण्डियान चिडुल लेंगुवेजेसआव मोनसे बेखायनो जोंनि रावाबो गुगल ट्रेन्सलेट ट्रेन्सलेट बेफोराव थानो हानांगौ जेनि थाखाय जोङो बे रेकर्डिंखौ खालामनाय जादों दिनैनि